जोंनि ओनसोलावहाय गासैबो बांसिनानो हिन्जावसाफोरा जायखिजाया उलनि सुनाय सुथेनाय जि बायदिसिना उलनि दिरुं जोंहाय उलनि सिजोंहाय गस्ला सुनाय बा बायदिसिना गिसिब बायदिसिना सुथेनाय जायो उलनि जिखौहाय जोङो गिसिब हेबनायाव बाहायो आरो जों सुइथार बायदिसिनायाव बाहायो बेखौ आखाइजोंनो हेबनाय जायो उलनि सिनि दिरुंजोंहाय जायखिजाया आं जाखिजाया दोरोङारिसो सोरजिनो नाजाफेरबाय आरो आङो नाजानोबो नाजाफेरनानैबो आङो हाबाय आं जि दानो आरो आर'नाइ दानो जोबोद मोजां मोनो आरो आं बर' जानानै आङो दानाय लुनाय सिखायनानै आं गासिखौबो रोंजोबबाय गासिखौबो आं हाजोबबाय बेनिखायनो आं बर'नि गासैबो दख'ना गामसा दानाय रोंजोबनायखायनो आं जोबोद मोजां मोनो